आङो दिनै जायगा नायनायनियाव फंनैसो बुंनो सानदों जायगा नायनाय बेलायाव मानोना आं जोबोद जायगा गिदिंनो मानो मोजां मोनो बिसायनो आङो बिथांजों नामेरि थांदों अरां थांदों तेजपुर थांदों गुहादि थांदों डिब्रुगर कलकाता थांदो बिनि गेजेरावनो बहुथ जायगा थांदों आं मा समाव थांदोंमोन बेखौ गोसोयाव गैला होमबाबो बुंनोसै आं अरांखौनो उदालगुरिनि रौता अदालगुरि बारनानै रौता मोनो जोंनिया बेयाव थांनायखौ आं फंनैसो बुंनोसै अरांखौनो आं जेसेबां जायगा नायबाबो बयनिख्रुय साबसिन मोनबाय मानो मानोना जोबोद हाग्रा बारिरि दङ आरो मानसिबो सासे बायनानै लांखा नांगौ नेग्रा फुरा उदां जायगा बिराद गुवार बे अराङाव मा होनो बैग्रि दंफां जोबोद दङ आरो जागाफोरा जोबोद समायना अरांनिया आं बेखौ जोबोद मोजां मोनो अरांखौ पिकनिक जानाय स्पट हिसाबैबो मोजां मोनो आरो ओरैनो नायगारना थांनोबो मोजां मोनो बियाव जोङो माबा नुदो मा होन्नानै बुङो दाउरायबो नुदो आरो ओरै बासि जिबौ गोदोर मासे नुदो जो खिन्थु जोंखौ जेबो खालामाखै बियो जोंखौ नेग्रा गार्डआ बेखौ लान्जाइखौ गावनि माबाजोंनो सि गनजों सिमावनो होदो जेबो खामाखै दलर हाबफिनबायदि बि हाग्राथिं ओमफ्राय मोख्रा दोङो ओमफ्राय माबाफोराबो दंसोयो मैदेरफोरबो दंसोयो ओमफ्राय बेयाव हाय सबनिफ्राय बिथरसिन लास्ट मोनसे जायगायाव मैदेरनि ट्रेनिं होयो बे ट्रेनिंखौ जों जोबोद गोबाव नायदोंमोन ओरैबायसा साफा अराङा बेसेबां स्पट दंबाबो आं अरां स्पटखोनो साबसिन मोनबाय बियाव इसेबो मैला गेन्द्रा गाज्रि जेबो गैया आरो मानसिफोराबो जानला मोनला नङा सिङाव गासिबो हाबनो मोना पारमिसन लाना हाबनांगौ बेनिफ्राय होंगो दोंगो जेबो जाया जेरै बगामाटिफ्राव होंगो दोंगो जायो गुवाहाटिफ्राव होंगो दोंगो जायो बेबादिनो खिनथु अरां पार्कआव बायसा नङा बहुथ मोजां अरां पार्कआ बेयाव जोबोद मोजां मोजां गांसो हारिनि बिफां दोङो गोथां गोथां समायना जागाफ्रा आरो गासैखोबो बियाव मोनसे माबा खानानै होदो थाखो थाखो गोलावखौ बेयाव गाखोनानै नायबा सब जों गासैखौबो नुजोबो माने आरो बेयाव आथिंजों थांनानै नायनो हाया इयाव गारिखौबो सोनानै लांखानांगौ जों लांनाय गारि गारिखौ दोनलाय नायलाय गारिखौ दोनलाय नायलायसो नायनो नांगौ अराङाव आरो गोबां माबा दोङो दाउ दाउ बिराथ दाउ दोङो अराङाव फिसा फिसा दाउफोर बेफोर दाउफोरा जि समायना खालामदों अरां पार्कखौ बिनि थाखायनो आं मोजां मोनो माने अरां पार्कआ सोबनिसाय साफासिनखायनो आं जोबोद मोजां मोनो मानोना बियाव पिकनिक स्पट जाबाबो सिङाव जानो मोना बाहेरायावसो जानानै थांनांगौ सिङाव हाबबाथाय बेयाव संनाय खावनाय जेबो सोलिया बेनिखायनो जोबोद साफा अरां पार्कआ आरो दानि गोनोखोयारिजों जोबोद मोजां बनायबाय गोजौ गोजौ माबाखौ मा होनो गोजौयाव गाखोना नुग्राखौ गोदो गंनैल'सोमोन दा गंब्रै गंबासो बनायबाय बिनिसाय आरो बिराथ गुवार बिराथ गिदिर अरां पार्कआ जिथिं थाङो बेथिंनो लामा लामा थांनानै गारिखौ दोनथ'लाय नायलाय नायनो मोनो इसाय जा जों जेबो बेयाव गिदिर गिदिर जुनार नुवाखै माथ्र' मैदरखौल' नुदों आरो जिबौ नुदो दाउरायफोरखौ नुदों मासे मानै बेबो हाग्रायावसो दसेल'सो नुजायो नुस्राया फुङाव नुदोंमोन आमफ्राय बेलासि जानाय लोगो लोगो जेबो नुवासै जों बेलासि जाहैनाय लोगो लोगो ओमफ्राय जों थिक बिनिफ्राय सयथायाव थांदो जों घण्टानि आराय घण्टासो लादों बिहालागै मोनहैनो उदालगुरि बारना रौता रौतानिफ्राय अरां अरां पार्कआव जोङो बेखौ नुहैदों रौता बारना अरां मानि बेयाव गोबां नायथाव नायथाव दङ गुबुन गुबुन माहारिफोरनिबो फैयो अराङाव नायनो थाखायनो जागा साफानि थाखायनो बिनिखायनो जागा साफानि थाखायनो अरां पार्कखौ जोबोद मोजां मोनो मोनायाव गोथां गोथां गोबां गांसो हारिनि गोजौ गोजौ बिफां दङ खाय आं जोबोद मोजां मोनो आं बेखिनिखोनो बुंनानै दिनैनि हाबाखौ फोजोब्बाय